ٹیکنالوجی میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں مجھے اب دلچسپی پیدا ہو گئی ہے مطلب جیسے بہت سارے امپرووڈ ہوئے ہیں کوالٹی میں ہر چیز کی کوالٹی میں امپرووڈ ہوا ہے لائف میں لائف میں کوالٹی کوانٹٹی بہت ساری چیزوں میں امپرووڈ ہوا ہے اور میڈیا میں لوگوں کی بات چیت میں کمیونیکیشن جسے بولتے ہیں اس میں بہت سارے امپروو ہوا ہے تو میرا بھی ان میں بہت سارے امپروو ہوا ہے میری لائف میں میڈیا کے تھرو کمیونیکیشن کے تھرو میری اسپیڈس میری ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں مجھے دلچسپی ہے ڈیجیٹل ڈاکومینٹیشن اور کمپیوٹر سسٹم میں میوزک سسٹم اور بہت سارے مینیجمینٹس میں بہت ساری چیزوں میں مجھے دلچسپی ہے